एक म्हाज्या लायफाचे हांव सांगता गोश्ट ही म्हाज्या लायफान खूब त्रास हायेन सहन केले खूब म्हणजे ते कोणूच सहन म्हाजी भुरगीं आसली माँ म्हाजीं धा भुरगीं आसलीं स जाणा चलयो आसल्यो चा चार चले आसले आनी म्हाजो घोव एकटोच जोडपी आसलो तेंका त्या हितूंत कशें जेवणा खाणाची सुद्दां परिस्थिति ती तशी नासली म्हटल्यार आमी तेतूंत ते कर बांदून हांवें भुरग्यांक जाय म्हणुन ल्हान ल्हान भुरगीं म्हणुन ये पोंसलीं गांय घेतली गांयचें दूध भुरग्यांक मेळटालें गांयक मागीर बोकड्यो घेतल्यो तेंचे भुरग्यांक दूध मेळटालें भुरग्यांचो प्रस्न मिटलो मागीर झाडां आमचे भाटांत खूब झाडां आसली तेंची फळां मेळटालीं ती भुरगीं खातालीं आनी कितें म्हाजो घोव जोडटालो तो हाडुन सगळें आपलो संवसार आमी चलयतालीं परिस्थिति सामकी आमची हे आसली मागीर करतां करतां भुरगीं व्हडली जालीं भुरग्यांनी बिजनेस सुरू केलो ते बिजनेसासुन धाकट्या भावांक तेंच्यानी शिकयलें अशें करतां करतां आमची परिस्थिति पालट जाली आनी आमचे आता दीस सामके मागीर बरे भुरग्यांची सगळ्यांची म्हाज्या लग्नां केलीं सगळ्यांक घालून दिलीं भुरगे म्हाजे बरे जाले तेंच्या तेंगेर भुरगीं जाली लग्नां केली तेंची तेंगेर भुरगीं जाली आता तीं म्हाज्या दोळ्यांनी हांव पळयता ते आमी जे पळोवंक ना ते भुरगे म्हाजे नातू सगळे वापरतात सगळे पळयतात इतलीच म्हाका आतां शेवटची ही खुशी